हैल्लो मैडम ई नमस्ते मैडम जी साढ़े ओह् रिंकू ते टिंकू आए गै निं ट्यूशनां कुद्धर गे ओह् हां हां में उं'दा डैडी बोल्ला ना ते ओह् में फोन तुसें तां कीत्ता के ओह् बच्चे पैह्लैं आई जंदे हे ते अज्ज आए गै नेईं ट्यूशन दा बापस किन्ने बजे छुट्टी कीती तुसें इ'ने साढे छे बजे ते फिर कुद्धर गे आए गै निं ओह् दो घैंटे होइये ते इद्धरा दस पंदरा मैंट दा रास्ता आए गै निं ओह् कुद्धर गे होंगन हां उंदे नि कीत्ता ऐ में पर तां पैह्लें तुसें पुच्छेआ नि के पैह्ले अस उ'नें बाद च पुच्छनेआं फ्ही के क्यूंकि उत्थै घट्ट जन्दे ना ओह् ते ओह पैह्लै घर आंदे घरा होइयै जन्दे हे उद्धर ते अज्ज आए गै निं हैन ओह् पता करने फ्ही कुत्थै कुत्थै महा ओह् स्कूल पता ट्यूशन पता करी लैन्ने ना पैह्ले कि ट्यूशना छुट्टी होई दी जां नेईं होई दी के केई बारी ओवरटाइम लांदे तुस अच्छा

अच्छा पर सकदा केई बारी इत्थै तुस टैस्ट टूस्ट लैन्नियां ना तुस ते टैस्ट केई बारी लेट होई जंदा बच्चे किश आंदा नेईं दोबारा करना पौंदा एह् ऐ बो ऐ ते शायद अस सोचा दे हे के ट्यूशन कोई टैस्ट टूस्ट होना उं'दा ते तां नेईं आए हैन अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हां ठीक ठीक ऐ कन्नै दस्सेओ तुस के जेह्ड़े इंदे टैस्ट टूस्ट होंदे टयूशन आह्लें दे एह् तुस मंथली लैंदे जां हाफ मतलब पंदरा पंदरा दिनै लैंदे हां अच्छा अच्छा अच्छा ते तुस इन्हें सारें सब्जैक्ट पढ़ा दे टयूशन आह्ले अच्छा दिक्खेओ पर बच्चे फिर मेह्नत घर घट्ट करा दे अस स्कूल बी भेजनेआं ते फिर ट्यूशन बी पढ़ाने आं फ्ही ट्यूशन बीअगर शैल मा नंबर निं लैंगन ते फ्ही कोई फायदा नि ऐ ट्यूशन पढ़ाने दा पढ़ने ट्यूशन ठीक पढ़दे ओह् हांजी ते तां ही ते मैडम जी ट्यूशन लोआई दी असें घर पढ़दे ते ट्यूशन असें आपें पढ़ानी ही उ'नेई आपूं पढ़दे ही निं ऐ घर थोह्ड़े पढ़दे बच्चे असें तां ते ट्यूशन लोआई ते टयूशन उ'ने हां हां उ'नें ठीक ठाक मतलब थोह्ड़ा कस्सियै रक्खो थोह्ड़ा पढ़ाने ना ते अच्छा नेईं थुआढ़ा मैडम जी थुआढ़ा फ्ही कम्म ऐ ना फ्ही जिल्लै बच्चे अगर ट्यूशन दा गै घर जन्दे ते तुसें फोन करना चाहिदा कि हां भाई थुआढ़े बच्चे पुज्जे नेईं पुज्जे जां फिर हून आ आए गै नि हैन घर असें ते पुछना गै कि कुद्धर गे हैं अच्छा

ठीक ऐ ओके ओके